सीतामढ़ीके हमे सुनील कुमार पिंटू छै विधायक अच्छा काम करैत छै सड़क हो गेलै सोलर लाइट हो गेलै इसी तरह तरहसँ अच्छा प्रगति करैत छथि बहुत अच्छा प्रगति करैत छथि रोडके सुविधा सीतामढ़ी जिलामे बहुत अच्छा कयलन हेँ रोडपर लाइटके सुविधा अच्छा कयलनि हेँ गाँव मोहल्लामे बहुत अच्छा काम काज कयलनि हेँ अहाँके गलीमे नालीके सुविधा अच्छा कयलनि हेँ नहरके सुविधा अच्छा कयलनि हेँ एहि तरह तरहसँ बहुत अच्छा प्रशासनिक तौरपर भी अच्छा सुविधा करबेलनि हेँ कि प्रशासनिकके पहिने रहलक हइ कि अपने एने बहुत तरह के दिक्कत बेटी बहिन रोडपर चलैत रहलनि हँ तऽ दिक्कत होत रहलनि हँ अब प्रशासनिक व्यवस्था भी कार्यक्रम टाइट करबा देलनि हेँ बहुत अच्छा लोक छै नीक छै बी जे पी सँ छथुन बी जे पी मे अच्छा प्रगतिके काम चालू कयलनि हेँ बहुत अच्छा इहेसभ चीज बा अपना एन्हेके सीतामढ़ी जिलाके ठीक बा